अहाँकेॅं कोनो खेल जे अच्छा खेलल जाइत अछि तऽ ओहिमे छात्रवृति सरकार द्वारा देल जाइत अछि जे हमर विद्यार्थी आगाँ बढ़य आगाँ बढ़लाके बाद हमर विद्यालयक नाम रौशन करत ख़ास कए क़ऽ ओकर बाद अपन परिवारकें नाम रौशन करत आ जाहिसॅं की ओ बच्चाके जे हमर इसकुलके छात्र छी या कॉलेजक छात्र छी ओ हमर गाॅंव शके ज़िला राज्य और देशके नाम रौशन करय एक़रा लेल सरकार छात्रवृति दैत अछि जे बच्चाके कोनो भी प्रकारके दिक़्क़त नहि हेबाक चाही ख़ास कए कऽ ई नहि जे पैसाके अभावमे ओ बच्चा बनबा नहि बनि सकलथि एहि कारण सरकार हमेशा छात्रवृति वएह बच्चाके दै छै जे बच्चाके भविष्य उज्ज्वल रहै छै आर आगाँ किछु करयके ओकरामे जनून रहैत अछि